भारत में ॾाढा सुठा खेल थींदा रहंदा आहिनि जीअं क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल ऐं अलॻि अलॻि प्लेयर बि ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि देशनि मां जीअं सूरत में बि हाणे हिकु खुलियो आहे उन में बि सभु ॼणा अलॻि अलॻि मां आहिया हुआ अहमदाबाद में बि थींदो आहे सभु अलॻि अलॻि जॻह ते थींदा आहिनि